दा जोंनि ककराझार जिल्लायाव सोलोंनायनि थाखायथ' स्कुल केलेज गोबां दङ दा जोंनि खाथियाव दङ ओन्दै गथ'फोरखौ सोनो थाखाय दा जोंनिआव बड'फा मेमरियल दं बेसिक मेमरियल दं आरो जेब्ला गथ'फ्रा क्लास टेन जोबनानै मेट्रिक पास जायो मेट्रिक पास जानानै फरायनो थाखाय गोबां कलेज युनिबारसिटि जोंनि खाथियावनो दंजोबोदा आरो जोंनिआव दा दङ सेन्ट आन्स सि आइ टि युनिबारसिटि बेफोराव माने फरायनो हागोन आरो आरो जोंनिआवदा बांसिन नुयो जोंनिआव साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय कारन जोंङो साइन्स स्ट्रिमाव फरायोब्ला माने गोबां माने सुबिदा दंआरो नोंङो साइन्स मेट्रिक पास जानानै जेब्ला नोंङो साइन्साव फरायगोन नोंङो पि अ सि पास जानानै जों ककराझार साइन्स कलेजनिफ्राय जोंङो पि अ सि पास जानानैबाबो जोंङो सि आइ टिआव लानो हागोन आरो मेट्रिक एकजाम जोबखांनानैबाबो जोंङो सि आइ टिआवनो फरायनो हागोन आरो जोंनि दा खाथि खालानि बे गथ'फोर फोरोंनो थाखायबो माने गोबां स्कुल दं आरो आरो फिसफ्राबो इमान बाराबो नंआ माने हिसाबनि थिगैनो दङ आरो दा फोरोंनो थाखाय सुबिदा आरो बेखिनिआनोसै